भैया दिनु मोबैल शौप से बात कर रहे अच्छा भैया मेरे को ना एक अभी नया फ़ोन आया है रिसेन्टली पोको एक्स प्रो फैब जी अच्छा अच्छा भैया तो ये क्या इसका प्रैज वैज आप कुछ बता सकते मे को आज आठ एक सौ अट्ठाईस चाहिए था भैया इस पे भैया अपना तो बीस बाईस हज़अर का बजट है अच्छा अच्छा तो तो और अच्छी बात है अच्छा और भैया उसका रेट कितना पड़ेगा फिर भी अगर जैसे मैं आठ एक सौ अट्ठाईस है बारह दो सौ छप्पन अगर अपने को चाहिए तो अच्छा अट्ठाईस का पड़ेगा तो इस में दिवाली औफर लगा के कुछ पच्चीस तक नहीं आएगा क्या तो अभी आप बोल रहे थे ना कि कोई सा औफर चल रहा है तो आप किस औफर की बात कर रहे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा भैया अगर मान के चलो अपन कोई क्रेडिट कार्ड भी लगाते तो उस में कोई औफर मिल जाएगा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ अच्छा और आपकी अगर शौप का अगर औफर लगाएं तो तो क्या औफर मिल ही जाते ना अच्छा अच्छा अच्छा मैं कह रहा था भैया ये मोबाइल के बारे में आप थोड़ा कुछ बता देंगे कि क्योंकि मैं ज़्यादा जानता हूँ नहीं तो जैसा उसका कैमरा कैसा है प्रोसेसेसर क्या अच्छा इसकी बैटरी पिकअप कितनी है मतलब मान के चला जा जाए अच्छा पाँच हज़ार एम एच चल रही है और और अगर चार्जर कितने वाट का है

अच्छा जी जी फिर तो ये तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है फिर तो ये भैया हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा फिर फिर तो बढ़िया है भैया फिर मैं ऐसा करता हूँ आपके मुबैल शौप में आ जाता हूँ फिर मैं हाँ तो अभी अच्छा अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ भैया आपके शौप में आ जाता हूँ देन उसके बाद मैं आपको देख लेता है ना भैया जी भैया आ जाता हूँ धन्यवाद भैया